जब मैं दौड़ के आता हूँ तो मैं उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं फल या जूस वगैरह लेते हैं उसके बाद खाना पीना दो घंटा एक घंटा जब भी जाता है तो खाना पीना खाते हैं उसके बाद क्या है कि कभी कभी क्या है कि शरीर में लोचीनापन मतलब ना आवे इसीलिए थोड़ा फल का जूस और फल लेते हैं और क्या है कि कभी कभी यह मैं टी वी से या और लोगों से पूछ लेता हूँ की मतलब क्या होता है कैसे किया जाता है तो ए सब अगल बगल से अपना या टी वी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से अपना ए सब देखकर अपना फीलिंग रखते हैं क्या हमको करना है